हा मूंखे किताबूं पढ़ण बि वणंदियूं आहिनि छापा बि वणंदा आहिनि अने स्टोरियूं पढ़ण बि मूंखे वणंदियूं आहिनि अ किताबुनि में त मां हिकु इअ चाणक्य नीति ॾाढी सुठी किताबु हुई उनमें सॼो न्यायु जो हिसाब किताब जो अने इलाही ॻाल्हियूं सुठियूं हुनमें सिखण मिलंदियूं हूं अने फिल्म जी या कहिड़ी ॻाल्हियूं कयूं था त उनमें इलाही फिल्मूं ॾिठल आहिनि पर मूंखे त जा सभिनीनि खां वधीक कॉमेडी फिल्म जा रोमेंटिक फिल्म इहो वणंदियूं आहिनि इनमें बि हिकु मां फिर हेरा फेरी जो फिल्म ॾिठी हुई इनमें त ॾाढो रम रमूं जी खिल मज़ाक अने आनंदित टी वी शो हुओ अने उनमें त फिर हेरा फेरीअ में पहिरां सुरूआत में टे कलाकार जेके अचनि था उन जा नाला बाबू रावा श्याम आहे उननि जी त जेकि कलाकारी आहे सॼो ॾींहुं पाण खिली खिली ऊंधा थी वेंदा आहियूं उनमें बि पहरीं पहरीं त जेको स्टार्टिंग थिए थो चालू थिए थी पिक्चर उनमें जेको कहिड़ो एक्टर आहे उहो स्त्री ॿिस्त्री करे थो कपिड़ा ॿपड़ा जेको ठाहे रखे थो उनमें बि बाबू राव खिल मज़ाक कराएस थो पियो उन खां पोइ बि जेको मकानु में भाई भंगार जो जेको सामान ॿामान आहे उहो विकिणी था छॾिन उहो विकिणी करे पंहिंजो बंगलो ठाहिन था अहिड़ी सभु ॻाल्हियूं रमू जी आहिनि पाण खे बि आनंद अचे अने सभु को ॾिसी सघनि था इनमें ॿारनि खे बि मज़ो ईंदो आहे वॾनि खे बि मज़ो ईंदो आहे हेड़ी असां कहिड़ी बि फिल्म ॾिसो उनखां सवाइ पाण गदर मूवी आहे उनमें भारत पाकिस्तान जे बारे में बि जेको ॻाल्हि सिखण मिले थी जेकि छा प्रेम कहाणी आहे जेकि सन्नी देओल जो जेको रोल आहे उन सां गॾु जेकि मुस्लिम समाज जा जेके उतां या ॻाल्हाइन था उन जे प्रकार जनक सन्नी देओल उन खे जवाब थो ॾियनि उन खां सवाइ साम्हूं पाईं सरहद ते जेकि गाॾीअ में उनजो घरवारीअ खे मतिलब उनजी प्रेमिका खे वठी थो अचेसि उनमें बि हिमत जो कमु सेखारनि था इनमें माना उनमें प्रेम जो केतिरो आहे उनसां उहो निभायो तईं उओ बि सेखारनि था